मी आतां थोडीं नांवां घेतय एंथनी फिलीप गॅब्रियल क्रिस्टॉफर निकलस स्टेफन झेवेवियर क्लेरा तेरेजा सोफिया एंजला पेस्कल विक्टर बेनांडीक सेंड्रा लुसी सिएन केलिडा मायकल एंड्रिशा रिटा डॉमनीक फ्रॅन्सीस आयोना रोजी जॉन एमिया पिटर डडेकोटा फातिमा सावयो अंजली जोझफ मारिया रॉन रॉकी काजल